जय झूलेलाल हा उ उबर जो रामलाल ड्राइवर थो ॻाल्हाइं अच्छा मां ईअं थी चवां की मां जेके बुक कराई आहे भई सुभणे लाइ मूंखे एअरपोट वञिणो आहे सुभाणे मुंहिंजी चईं वॻे जी फलाईट आहे त मां ॿारहें वॻे जी जेकि कराई आहे कैब बुक त मां इन करे पुछण थी चाहियां तव्हांखे लोकेशन थी ॿुधायांव नेहरू नगर गुरूद्वारे जे साम्हूं डी एम एस जो डिपो आहे उते उहा लोकेशन आहे नीअर विमन्स हॉस्पिटल बि आहे ऐं सरस्वती बाल मंदिर आहे सरस्वती बाल इस्कूल आहे ॿाहिरि गुरूद्वारो आहे इनजे भरिसां डी एम एस जे डीपो जे भरिसां तव्हां कैब खणी अचणी आहे ऐं मुंहिंजो हीअ टर्मिनल थ्री तां फ्लाईट आहे सुबुह जो चईं वॻे जी त मां इहो पुछण थी चाहियां की राति जो ॿारहें वॻे टाइम सां तव्हां अची वेंदव नि इन लोकेशन ते हांजी मां छोत वरी मूंखे फ्लाईट जो कम आहे नि त मूंखे टाइम बि त टे कलाक पहरियों बि पहुचणो आहे त ॿारहें वॻे पक अची वञिजो ठीकु आहे जय झूलेलाल